हँ रे ट्राइ करने छिए खाना बनबैके बहुते दिन बनेलिऔ खाना इन्टरमे गेलिऔ तऽ इन्टरके तैयारी करैलए गेलिऔ ने भागलपुर खाना बनबैलए तऽ नहिए ने आबै छलौ खाना बनाए छलिऔ ने कभी चावले जली जाइ छलौ कभी सब्जिए जली जाइ छलौ कभी नमके ज्यादा होइ जाइ छलौ कभी किछु लेकिन जानै छिही रोटी रोटी तऽ जलिए जाइ छलौ लगभग कहुना कच्चा पक्का खाइलए पड़ै छलौ तखनी लेकिन जानै छिही एक बात अपना हाथके केहने रहतौ ने कच्चा जलल पकल खेबही तऽ अच्छे लागै छै खाइमे लेकिन वएह घरेमे खेबही ने थोड़ा सा भी जललो छै ने तऽ गोस्सा एतौ नहि खाइलो जेतौ ने खेबही छोड़ि देबही आओर अपन हाथके खाइमे अच्छा लागै छै पता नहि अइसन कोना हो जाइ छौ लेकिन आबे जे छै ने खाना अच्छा लागै छिऔ बनाबै छिऔ तऽ कम समयमे बनी जाइ छौ बढ़िआँ बनी जाइ छौ आओर ओ एते बढ़िआँसँ बनी जाइ छौ खाना खाइ छिऔ तऽ बाप रे तू आओर खेबही ने मन करतौ हाथ चाटी चाटी खाइए बढ़िआँ बना लै छिऔ आब सब किछु लगभग बनाइए लै छिऔ मीट मछली पनीर भात चावल सब्जी जतना चीज होइ छौ ओते चीज नहि लेकिन नॉर्मल चीज बना लै छिऔ कमसँ कम चीज बना लै छिऔ इएह सब बट पहिलेसँ बड़ा कम समय लागै छौ खाना बनबैमे पहिने तऽ बहुते समयो लागै छलौ खराबो हो जाइ छलै ओ खाना पीना एकटा हमरा साथे रहै छलौ वएह तऽ हमरा खाली डाँटिते रहै छलौ एनाकऽ देलहो ओनाकऽ देलहो खराब बनेलहो खाना अच्छा नहि बनेलहो शुरूमे बहुते दिक्कत भेलौ आबे कोइ दिक्कत नहि छौ खाना पीना बनबैमे जब मन होइ छौ तब अच्छा बना लै छिऔ बढ़िआँ बनि जाइ छौ